میں نے چند دنوں پہلے ایک جیکٹ آڈر کی تھی جو کہ چاکلیٹ کلر کی تھی چاکلیٹ کلر جلد کی جیکٹ کو موضوعی اور کلاسیک بناتی ہے جو سردی کے موسم میں آپ کے لباس کو اضافی رونق دیتی ہے یہ چمڑے کی جیکٹ تھی اور چمڑے کی جیکٹ سردیوں میں آپ کو گرم رکھتی ہے جو آپ کو سردی کی سرمائیوں میں بھی راحت فراہم کرتی ہے اس جیکٹ میں پائے جانے والی جو دھارنیاں ہیں وہ مجھے میری مرضی کے مطابق منظم کرنے کی اجازت دیتی ہیں جس سے میں اس کو مختلف استعمال کے امکانات حاصل ہو سکتے ہیں یہ جیکٹ شیک اوور اور زیر کمیتی کے مواقع دونوں کے لئے مناسب ہے جو اسے ایک وسیع رین دستیاب کرتا ہے جیکٹ چمڑے کے مواد سے بنائی گئی ہے جو قدرتی جلد کی احترام اور حفاظت کرتی ہے اور جلد کی دیکھ بھال کو بڑھاتی ہے یہ جیکٹ مجھے سردی میں بھی بچاتی ہے اور باہر چمڑے کی ہونے کی وجہ سے مجھے برسات میں بھی کام آتی ہے